फुल्ल ते मतलब असेंगी पसंद निं हैन जियां गुट्टियें दे फुल्ल होई गे ओह् पसंद असेंगी बाड़ियां निं हैन असें अदरक बी लाए दा सब्ज़ी बी लाई दी मतलब कि इयां भिंडियां होई गेइयां मतलब कि अपनी बाड़िया शैल मतलब कि दकानें परा लैनियां ते असेंगी पसंद निं हैन भिंडियां अस अपने घर गै मतलब कि मतलब कि बाड़िया जाइयै तोड़ने होन्ने ते शैल बनान्ने ते शैल खन्नें मतलब कि शैल ताज़ी सब्ज़ी शैल गै होंदी जि'यां हून मक्कां होई गेइयां असें ई मक्कां बी मतलब असें मक्कां बी राही दियां बाजरा बी राह्न्ने अस चैरी राह्न्ने अस कनक राह्न्ने अस मतलब कि होर इयै अस घंडोलियां होई गेइयां सब्ज़ी कि अस कि बाड़िया अस बड़ी सारी तेआर करने रौंगी होई जि'यां खीरे होई गे मतलब अस ऐहीं बी त्रोड़ी त्रोड़ियै खाने मिगी शैल की अपने देसी खीरे शैल गै होंदे बाड़िये दे दकानें परा असेंगी शैल निं लगदे हैन ते मतलब कि अपनी बाड़िया कम्म खेती बाड़िया असेंगी खुशी बी बड़ी होंदी मतलब कि अस लान्ने सारा किश लाने सब्ज़ी लान्ने शैल निकलदी इ'यां प्याज़ गंड्डा होई गेआ ते थूम होई गेआ मतलब इ'यां सरेआं दा साग होई गेआ शैल लगदा मतलब कि शैल होंदा कड़मा साग होई गेआ गोभी दा साग होई गेआ फुलगोभी बंदगोभी होई गेआ ते भट्ठे होई गे ते मतलब कि शैल अपनी बाड़िया अस बहुत सारा मतलब कि कड्ढी लैन्ने होन्ने फसल अपनी बाड़ियां सब्ज़ी शैल कड्ढी लैन्ने अस ते रौंगी राही दी ते रौंगी बी मतलब मतलब कि शैल होई दी मक्कां बी असें शैल होई गेइयां मतलब कि अपनी खेती बाड़ियां जेल्लै अस मतलब कि असें शैल होंदा सारा किश ते भी असें ई बड़ी खुशी होंदी बड़ी खुशी खुशिया कम्म करने होन्ने मतलब कि नेईं होंदा मतलब कि किश बी नेईं होंदा भी बा चलो हून बाड़िया लाए दा होऐ किश ते किश मतलब कि फसल शैल होई जंदी